हमने ऑनलाइन क्रीम ऑर्डर किया था फेयर हैण्डसम फेयर हैण्डसम यूज़ किये थे इसके पहले हमारे चेहरे पर बहुत सारे दाने थे दाने दाने से हम परेशान था तो मैंने मुझे किसी मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया की फेयर एंड हैण्डसम यूज़ करो यह सब सही हो जाएँगे फेयर हैण्डसम हमने मंगाया और यूज़ किया मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया एक मैंने यूज़ किया फिर दुबारा मंगाया यूज़ किया तो मुझे अच्छा था मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा रिजल्ट भी अच्छा था बहुत अच्छा अच्छे से हमने यूज़ किया उसको कई सारी बार यूज़ किया बहुत सारी हमारी यूज़ किया यूज़ की मेरे बहुत दाने हो गए थे उस चेहरे पर काला काला हो रहा था तो लोग जैसे फु पहले दाने थे तो लोग देखते थे तो बोलते थे इसके बाद जब भी मैंने फेयर हैण्डसम यूज़ करना शुरु किए तो कुछ महीने बाद लोग यह पूछते थे कौन सी दवा खाई जो तुम्हारे दाने और यह मुहासे सब निकल गए और अच्छा भी चेहरा भी लाइट दे रहा था अच्छा लग रहा था तो लोग पूछते थे मुझसे कहाँ से यूज़ किया तो कौन से दवा खा रहे हो तुम उस मैंने उनको बताया की भाई मैं फेयर हैण्डसम यूज़ करता हूँ उससे मेरा यह सब रिजल्ट वही उससे यूज़ करने से मिला है और बस बहुत लोगों को मैंने बताया तो लोग उन लोगों फिर सजेस्ट किए कि वे लोग भी ख़रीदे यूज़ किए तो एक बे वे लोग ख़रीदे वे यूज़ किए तो उनको भी अच्छा लगा तो बोल रहे थे कि भाई बहुत अच्छा था आपने बताया बताया फेयर हैण्डसम यूज़ करो तो यूज़ किया बहुत सारे लोगों ने बोल रहा था कि हाँ बहुत अच्छी सी सी क्रीम है यह बहुत अच्छा है क्यों रिजल्ट बहुत अच्छा आता है फेयर हैण्डसम एक अच्छी क्रीम है भाई बहुत फेयर हैण्डसम एक अच्छी क्रीम है हमने तो अभी तक तो फ़िलहाल चार पाँच सालों से यूज़ कर रहा हूँ मैं यह फेयर हैण्डसम